दुनिआमे भगवान नहि रहितै तऽ नहि किछु होइतै लेकिन भगवान छै भगवान अगर नहि रहितै तऽ किछु नहि होइते लोक कहलक भगवान नहि छै दुनिआँमे लेकिन भगवान छै नहि भगवान रहितै तऽ पूरे नहि हेतै बात अगर भग केओ भगवानके मानलक केओ नहि मानलक केओ मानलक केओ नहि मानलक कै लए की भगवान नहि अइ केओ गारि पढ़लक केओ कहलक हे पूजा पाठ केलासँ किछु नहि होइ छै लेकिन बहुत किछु मिलै छै पूजा पाठ केलासँ सब चीज मिलै छै अगर नहि मिलतै तऽ लोक करबे नहि करतै किछो सब करऽवला करै छै जकरा जे मोन भेल केओ केओ भगवानके गारिये पढ़लक केओ किछु केलक केओ किछु कहलक लेकिन एहन बात नहि छै केओ केओ केलक केओ नहि केलक केओ केलक केओ नहि केलक तऽ ओइसँ भगवान छै भगवान नहि रहितै तऽ नहि किछु होइतै सब चिन्है छै भगवान जकरा जे भेल से केलक सबके सब मन छै जे करऽके भेल कयलक नहि करैके मोन तऽ नहि केलक एहने नियम छै सबके जे भेलसे केलक केओ कहलक भगवान नहि छै केओ कहलक छै नहि छै केओ छै नहि छै बस भऽ गेल बात खतम छै आओर केओ